गोदोथ' फिसा हिनजावफोरखौ लेखाखौनो फोरोङामोन मानो होन्नानै बुङोब्ला मानो लेखा फोरोंनांगौ फिसा हिनजावखौ मालायनाव थांगारनायखौलाय लेखा फोरोंनोनो गोसो जायामोन फिसा हिनजावफोरखौ गोदो ओरैबायदि न'आवल' खामानियाव थुफ्लेयोमोन मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय खामानिफोरखौल' फोरोङोमोन लेखाखौ हगारनो गोसो जायामोन मालायनाव थांनांगौ थांगारनायखौ मानो लेखा फोरोंना हरनांगौ बेबायदि होननानै साननाय दंमोन आरो गोदोनि मानसिया ओमफ्राय गोदोनि दिनावथ' बर' हिनजावफ्रा हाथायबो मोनजायामोन फुजा देवोलबो मोनजायामोन जेरावबो थांनो मोनामोन जेरावबो थांनो हायामोन बेबायदिमोन आरो दाथ' बोथोरा सोलायबोबाय हिनजाव हौवानि खुनु खोथा गैला लेखाखौ फोरों जोबनांगौ समान रोखोम नायनांगौ जाबाय दा हौवासा मा हिनजावसा मा समान रोखोम नायनांगौ बेबायदि जानानै दाना जुगा सोलायगासिनो सोलायगासिनो नालाय सोलायनांगौ जाहैबाय दा हिनजावफ्रासो बोरैबाबा हिनजाफ्रासो बांसिन बांसिन रोंनाय जाहैबावबाय हिनजावफ्रासो साबसिन साबसिन फरायनो बुरजा बुरजा रोंसिनबावबाय बुरजा बुरजा फरायनानै दोनै हिनजावफ्रासो दिग्रि लाखि लाखि साख्रिखौ मावनो हागासिनो दं आरो ओंखायनो गोदोनि दिननि बुजिनाय साख्रि मुल्य खालामामोन फिसा हिनजावफोरखौ स्कुलाव हगारामोन बेफोर बोथोरा गासिबो सोलाय लांजोबबाय साख्रि मोननायखौनो मुल्य खालामामोन साख्रि लानोनो मुल्य जाया खालामामोन मानोबा साख्रिखौनो एसेबो माबा खालामामोन मुल्य खालामामोन बेबायदिनो गोदोनि मानसिफ्रा एसे बिदिनो सोलियोमोन आरोखि मा बुंबावनो गोदोनियाथ' मालाय साख्रि मावबाबो एसेल' लेखाजोंनो मावनो हायोमोन दानियाथ' बुरजा बुरजा नांगौ नंखायनो थाखा गारनानै फैसा गारनानै फिसा हिनजावफोरखौबो फोरोंजोबनांगौ जाहैबाय दा एसेल' फरायनानै थानानैबो खामानि जाया फरायबाथाय फरायबाय बुरजा फोरोंनोबो हानांगौ जायो दा थाखा फैसानि खोथा प्रब्लेम जायो ओंखायनो मा बुंबावनो आरो दुनियायानो बिदिनोखासै बा बोथोरानो सोलाय खाबायबा हिनजाव हौवानि फाराग गैला समान रोखोम नायनांगौ समान रोखोम फोरोंनांगौ जानानै फैबाय माथो बुंनो हाबावनो जोंलाय